हमर जे छै बच्चेसँ जे छै न हम सोचियै जे हमहूँ किछु बनी लेकिन जब हम अठारह वर्षके साढ़े सतरहके भेलियै अठारह जेना भेलियै तऽ आर्मीके लेल हमहूँ जे छै डिफेन्स लाइनके तैयारी करय लगलियै तऽ हमरो जे छै ओहिमे रूचि भेल तऽ बहुत बढ़िआँसँ हम दौड़य लगलहुँ सभ कहैत छै ई लड़का दौड़य छै केहन पास करतै कि नहि पास करतै तैयो जे छै हम फर्स्टे राउण्डमे जेना ग्राउण्डमे उतरलहुँ तऽ दौड़ैत तऽ बढ़िएँ रहहुँ तऽ हम दौड़ पास करि गेलहुँ पूरे गाँव से जे छै चालीसगो लड़का रहै चालीसगो लड़कामे मात्र दूगोके सिलेक्शन भेलै दूगोके तऽ सिलेक्शन पूरा ग्राउण्ड फिट भेलै दुनूमे एगोमे कोज लागि गेलै और हमरामे तऽ ग्राउण्ड फिट भए गेलियै हम पूरे वहीँ पर ग्राउण्ड फिट भए गेलहुँ तऽ ओहिमे जे छै हमरा दौड़सभमे बहुत बढ़िआँ रूचि भेल आओर ओहिसँ जे छै हमरा आर्मीमे सिलेक्शनो भए गेल और डिफेन्स लाइनके हम पूरा तैआरी करैत छी ताकि आओर जे कोइ अयबो करल तऽ हमहूँ कहलहुँ हे रे डिफेन्से लाइनके तैआरी कर बहुत बढ़िआँ एहिमे छै दौड़ पास करबिही एगो रिटेन छै रिटेन पास करबिही नौकरीए भए गेलहु बस मेडिकल छै मेडिकल पास भैए जेबही तऽ दौड़केँ प्रति जे छै हमरासभकेँ बहुत बड़ा बहुत बढ़िआँ उत्सुकता रहैए आओर ओकरे लेल हमसभ तैआरियो करैत छी आओर हमरसभकेँ आर्मीयोमे सभके सिलेक्शन भए गेल आइ टी यो बी पी सभमे भए गेल हमरसभकेँ सिलेक्शन